अगर मुझे ये सौभाग्य मिलेगा कि मैं दुनिया में कहीं भी यात्रा कर सकती हूँ तो मैं जाना चाहूँगी जो कृष्ण की जो जन्म है जो जन्मस्थान है जो गोप मथुरा है मैं वहाँ पर जाना चाहूँगी क्योंकि वहाँ पर अभी भी कृष्ण राधा हैं मैं उस जगह से मतलब मेरे मन को शांत करना चाहती हूँ ओ ओ जगह ही कुछ अलग है कि अगर आप कहीं पर भी जा चले जाओ किन्तु ओ जगह पर अगर आप जा रहे हो तो आपकी मन बहुत शांत होगी आपको वहाँ पर अच्छा लगेगा वहाँ पर जो भजन कीर्तन होता है वहाँ पर जो मतलब लोगों के साथ आप बैठ के बाते करोगे ओ बहुत आनंद की बात है मतलब वहाँ पर अगर तुम्हारा मन बिगड़ा हुआ है आपकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है तो मुझे लगता है आपको वहाँ पर जाना चाहिए और ऐसे जगह अगर मुझे मिलेगा सौभाग्य तो मैं जरूर जाना चाहूँगी गोप मथुरा जरूर मैं जाना चाहूँगी और वहाँ पर मैं थोड़ा भगवान को ज़्यादा मानती हूँ तो मुझे लगता है और भगवान को भी सब मानना चाहिए और मैं वहाँ पर जाना चाहूँगी मेरे मन को शांत करना चाहूँगी वहाँ पर मैं भजन कीर्तन करुँगी ऐसे ही बहुत सारे मैं कार्यक्रम वहाँ पर करुँगी